हाँ आप क्या राहुल के पापा बोल रहे हाँ भैया ऐसा है ये आपका बच्चा जो राहुल है ये भाई पढ़ने में तो बहुत कमजोर है अच्छा एडबीसन तो इसलिए करवाया था क्या घर में नहीं उसकी वो कर सकते कि वो घर में हमारे ध्यान से हम तो हलो हलो ट्यूशन से काम नहीं चलेगा जब तक गार्जियन नहीं देखेगा अच्छा अच्छा हम स्कूल तक तो सीमित हैं स्कूल के बाद घर में तो तुम्हारे हम सम्भालेंगे नहीं और इसके साथ ये सही नहीं है ज़्यादा मत बोलो सुनो मेरी बात सुनो वो इतना खुराफाती है पढ़ाई में कमजोर और खुराफात बहुत ज़्यादा करता है बताओ हम क्या करें अच्छा तो ठीक ठीक ठीक आप वो या आप मत कुछ कहना अच्छा मेरी बात सुनो हलो हम हम तो हलो हाँ सुनो हम तो यहाँ संभालेंगे घर में थोड़ा ध्यान रखो कंचा ऊँचा न खेले घर में रहे अपना खुद पढ़ेगा कोर्स पूरा नहीं करता कुछ भी नही उसका पूरा है हाँ थोड़ा उसको ढंग से उसको देखो उसका कोर्स पूरा होना चाहिए वो कोर्स ही नहीं पूरा करके लाता है हाँ अभी हमें अच्छो थोड़ो न लगता हम शिकायत कर रहे हैं अरे नम्बर मिल जाए नम्बर हमारा आपका था मेरे पास तो हमने कहा फोन कर रहे यही आप उसको उसको घर पर ध्यान दीजिए हाँ स्कूल में तो हम डांट डपट से किसी तरीके से उसको अर्जेस्ट करेंगे लेकिन घर में ये बस्ता डाल दिए लेकिन ये घूमने के लिए निकल गए कहीं मैच कहीं कुछ फायदा क्या होगा हाँ नहीं नहीं ये अपना कोर्स नहीं पूरा हुआ प्रॉब्लम कुछ नहीं बस यही प्रॉब्लम है कि उसका भाई स्कूल का काम नहीं करेगा तो कोर्स कहाँ से पूरा होगा हाँ ठीक है अच्छा रखते हैं